हैलो एह् केक आह्ली आंटी बोल्ला दे हां ते मेरे बच्चे दा बर्थडे हा कल एह् में कोई निक्का नेहा कोई केक आर्डर करना हा ते हून जागत हून पता ऐ केह् आखदे जागत केकै दे बगैर बर्थडे आखदे बनदा गै नेईं हां बस बस यरो तुसें पता ऐ अपने घरे दे चार पंज बंदे ते गोआंढी होई गे द'ऊं त्रै सारे मतलब किल्लो खण्ड सारा जैदा बड्डा निं चलो डेढ़ किल्लो करी लाओ कोई पाई देई ओड़दा घरे डब्बू डुब्बू ऐं जेह्ड़ा आए दा होए कोई और केह् होई सकदा तुस बनाइयै रक्खी ओड़ेओ अस आपूं में जागते भेजगा बड्डे आह्ले गी ओह् लैंदा औंदा फ्लेवर जेह्ड़ा मर्जी होऐ ओह् पता निं केह्ड़ा आखै दा ओह् केह्ड़ी बैर्री बैर्री हां आखै दा सटा स्ट्राबरी पता निं स्टाबरी हां स्टाबरी जि'यां तुसीं तुसी तुस बनांदे ओ तुसें पता ऐ कि'यां बनाना तुसें अपने कोला शैल बनाना बस हां दिक्खी लैएओ क्रीम तुसें पता जागतें ई गले खराब होई जंदे अजकल सर्दियें दे दिन न घट्ट घट्ट गै रक्खेओ हां ओह् तुसें अगर रक्खियां ते तुस भेजी ओड़ेओ हून में जरुरी बजार जाना फिर में इ'यां हां ओह् सारा किश तुस पाई देई ओड़ेओ ते जागतें में पैसे देई ओड़गा ओह्दे कोला लेई लैएओ पैसे पुसे

छे सौ रपेआ चलो कोई गल्ल निं हां एह् नेईं ओ ओ कन्नै ओ कन्नै आखै दा हा ओ केह्ड़ा बनाना उप्पर डजैन केह् ओ डोरेमान आह्ला डजैन बनाना उप्पर छड़ा डोरेमान आखै ब्लू आह्ला पूरा मतलब डोरेमान आह्ला केक बनाना उ'यै आखै दा हा हां दिक्खेओ शैल गै बनाएओ कल शाम्मीं छे बजे हारे चाहिदा सत्त बजे हारे असें रक्खे दा ओह् घर फंक्शन ठीक ऐ